ہلو ہاں عمران بھائی بات کر رہے ہیں ہاں اصل میں مجھے وہ جو آپ کا ڈرائور ہے آپ کا ڈرائور نہیں مطلب جس سے آپ سفر کرتے رہتے ہیں ہیں نا آپ کی جو بلڈنگ کے بغل میں ہے اس کا مجھے فیڈبیک چاہیے کہ وہ کیسا ڈرائور ہے صحیح گاڑی چلاتا بھی ہے کہ نہیں ہے کہیں بھی ٹھوک دے گا کیونکہ مجھے جانا ہے آگرہ جانا ہے مجھے لانگ ڈرائیو ہے تو اس کے لیے مجھے ان کے بارے میں کچھ چاہیے صحیح چلاتا ہے کیا پیسے کیا لیتا ہے وہ ہم فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی ڈر تو نہیں ہے ان کے ساتھ فری ہم جا سکتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کے بارے میں مجھے جانکاری لینا ہے فیڈبیک لینا ہے آپ سے اور ہاں فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اپنا سیپریٹ چاہتے ہیں ہم اور تھوڑا سیفٹی کا معاملہ ہے بھیڑ بھاڑ میں گاڑی کیسی بھی چلاتے ہیں یہ لوگ اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں ہاں بزی روڈ ہے تھوڑا سا اور لانگ بھی ہے ان کے وجہ سے ہاں ہاں اور قیمت کیا ہے ان کا کس طرح وہ کیسے وہ کرائے پہ ہوتا ہے یا پھر آپ کس طرح بھاڑے پہ کس طرح معاملہ ہے اچھا اچھا اچھا اچھا پر ڈے کا اگر ہم بک کرتے ہیں تو پر ڈے کے لیے تو ان کے حساب سے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مطلب صحیح چال چلن صحیح ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ